हम सुंदर अद्वितीय चढ़ाई वाले स्थान के रूप में माता वैष्णो माता का वर्णन करना चाहते है वो उनको पहाड़ी वाली माता भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ के ऊपर एकदम चोटी पे उनका जो मंदिर विशाल मंदिर जो है बना हुआ है वहाँ पे लोग देश और विदेश कई राज्य से लोग माता रानी का दर्शन करने के लिए वहाँ पे जाते हैं वहाँ की एक अलग ही कहानी है ये इसको बहुत कई दिन तक इस कई दिन तक इनकी सीढ़ी और पहाड़ को पार करने पे तो इनका दर्शन मिलता है और यह हमारे जीवन की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी चढ़ाई वाली जो है यात्रा रहती है ऐसे ही बात किया जाय तो केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ में शिव भगवान की जो दर्शन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ती है